हिकु दफे़ मुंहिंजी वोटिंग में ड्यूटी लॻी हुई हुते हिकु मद्रसी माण्हू गॾु हुयो ऑफिसर मूंसां उन खे न हिंदी भाषा पई अचे न ई अंग्रेज़ी न ई मुंहिंजी सिंधी प्यारी भाषा पई अचे ऐं हूं सिर्फ़ु पंहिंजी लोकल मद्रासी भाषा पियो सम्झे तॾहिं मां त पहिरियों तमामु परेशान थी वयमि पर असांजे हुन ग्रुप में हिकु ॿियो बि मद्रासी माण्हू हुओ जेको उन खे हिंदीअ में ट्रांसलेट असां उन खे पिया ॿुधायूं ऐं उहो ई ॻाल्हि हो मद्रासीअ में उन खे पियो सम्झाए पोइ वञी असांखे उहो कमु कंपलीट करण में हेॾी तकलीफ़ु न थी